मेतयेची पेज पातळ रवो सोजी मणगणें सत्व तवशाची खीर गाजराची खीर गाजराचो हलवो तोशाची भाकरी गुलाब जामून जलेबी पेडे हलवो मोदक नेवऱ्यो बर्फी मैसूरपाक काजूची बर्फी शेव्यो मॅरी बिस्किटीचो केक ओरिचो केक